आमच्या गोंयांत पोप्युलॅशन वाडत चल्ल्या जशें पोप्युलॅशन वाडत चल्ल्या तशेंच गोंयांत एज्युकॅशन सिस्टम सुद्दां वाड वाडत जल्ल्या गोंयांत आतां भुरग्यांची कमी ना पण भुरग्यांक एज्युकॅशन कमप्लीट मेळना आमकां तसली फॅसिलिटी ना जी भुरग्यांक तितको हें दितलो की आतां समज भुरग्यां कडेन डिग्रीज आसा पण तितको तेंचे कडेन ती जॉब ऑपोर्चुनिटीस ना सो लॅक ऑफ अनएमप्लोयमेंट ही आमच्या गोंयांतन चल्लेली आसा गोंयात तितकी भुरग्यांक फॅसेलिटी मेळना की बाबा आं ओके ह्या अमक्या हेतूंत वचपाक जाय आपणेन समज आतां मास्टर्स इन विडियो फॉटोग्रेफी अशें बीन कितेंय कोर्स आसा बट त्या कोर्साची जाणीव आमकां गोंयच्या भुरग्यांक मेळना आनी ते गो गोंयांत तसली कांय फॅकल्टीच ना की बाबा भुरग्यांक अशें कितें तरी इनट्रस्टींग शिकोवपाचें इनट्रस्टींग कितें आसचें विडियोस फोटो काडप रील्स करप आतांचें नीव जनरॅशनान इनस्टग्रेम असो एक एप आसा जेतूंत रील्स मेकींग इज वान ऑफ द बेस्ट थींग अशें म्हणटा आमी तेतूंत जर तुमी फेमस जाले जाल्यार यू गेट पेड बाय इनस्टग्रेम लायक ऑनलायन एप्स तेतुंतल्यान पेज मेळटा रील्स आमचीं गोंयचीं भुरगीं इतकीं स्किल्ड आसात इतकी वॅल कल्चर्ड आसात बट तिंका ती हें मेळना रिकोगनायजेशन मेळना आमच्या गोंयच्या भुरग्यांक रिकोगनायजेशन अशी मेळना घुमट आरती गोंयच्यो आमच्यो आरत्यो घुमट वादक इतक्या बरें आसां पण तेंकां वल्ड वायड रिकोगनायजेशन मेळना देट इज वान ऑफ द नॅगेटीव पोंयन्ट जे आमच्या गोंयाक आसा तितूंत करपाक कितें जाय हेंकां सगळ्यांक हें करपा खातीर ऑपोर्चुनिटीज मेळपाक जाय रिप्रेजंट करपा खातीर अशो ऑपोर्चुनिटीज मेळपाक जाय गोंयचो टॅलंट कितें आसा हो दाखोवपा खातीर गोंयच्या भुरग्यांक ऑपोर्चुनिटीज मेळपाक जाय